आमची आंगणवाडी आसा बालवाडी म्हणटात ताका थंय आमकां ज्यो स्किम्स आसतात त्यो सांगतात गव्हरमेंट आमकां कसल्यो कसल्यो स्किम दितात ते आमकां सांगतात जावं कसल्याय चॅकअप आसतात आमच्या हेल्थ कॅअरा वयल्यान जावं ते मागीर बॉडीचें कुडी चॅकअप आसता केन्ना डायबिटीज चॅकअप आसता प्रेशरा चॅकअप आसतात केन्ना ब्रिस्ट कॅन्सर जांकां आसता तांकां लागून टॉक्स आसतात ताका लागून चॅकअप आसता फ्री सो आमकां तें आंगणवाडी थंयच्यान इनफोर्मेशन मेळटा ती सांगतात आमकां जावं तांच्या फोन करून सांगतात नाजाल्यार ग्रुपान सांगतात नाजाल्यार कोण एकामेका मेळटात ती आमकां सांगतात कित्याक वयल्यान कितें आसा तें आनी तीं स्किमां कशें करून अप्लाय बी करपाचें तीं आमकां ती सांगतात कारण सगल्यांकूय ताचो लाव मेळपाक जाय म्हणून सगल्यांक ती मेळूं जाय म्हणून आतां तें अशें करिना की सगल्यांक मेळत म्हूण ना जीं कोण सारकी तें करतात एप्लाय करतात सारकें फॉर्म भरतात तांकांच ती मागीर मेळटा आनी आनी जे कोण अशें करून आमचें एम एल ए आसताय जावं आमगेले लोकल जे कोण कौन्सिलर आसतात ते आमकां तांचें जावं कसली फंक्शन आसतात कसले बड्डे बी आसतात ते केन्ना केन्ना तशें दवरता कॅम्प दवरता मागीर चॅकअप दवरता फ्री दवरता केन्ना दोळ्यां चॅकअपां आनी जावं ब्रेस्ट कॅन्सर जावं तसले तें दवरलें म्हणटरी लोकांक फायद्या पडटा आनी एकमेका सांग म्हुणटरी जायतो लोक भायर सरता वचपा लागून कारण थोडीं जेन्ना कळना थोड्यां खबर आसना ती मागीर तांकां फायदो मेळना ताचो ताका लागून आंगणवाडी जी आमच्या गांवां आसा तीं सगल्यां इनफोर्मेशन पावयता म्हायती दिता कशें कितें आसा केन्ना करपाचें कितको करपाचें तें ती आमकां सांगताय सजमायताय आमकां भुरग्यां म्हणटरी आमकां कळटा कितको करपा जाय तें आमकां कितें करून करतात जी आमचे न्हय जाणटी आसताय ताका लागून ती स्पेशल टॉक बी दवरता तांकां समजावन सांगपाक कितें करून करपाचें सो आमकां आमगे आंगणवाडीच्यान तें सगलें म्हायती मेळटा